कलाकार आनी कॅरफरेटर्स आपले काम दाखोवपाचें वाटपाचें आनी विकपाचें पद्दती समाजीक प्लेटफॉर्मांनी खात्री घेव घडोवन हाडल्या समाजीक प्लेटफॉर्मांनी मदत केल्ल्या कांय मार्गांनी हांगा दिल्या सामुदायीक इमारत सहकारी कलाकार आनी क्रॅफ्ट्रा कडेन संपर्क साधप प्रतिसाद आनी आदार मेळोवपा खातीर गट आनी मनशांत सा सामील जावप ऑनलायन भावना आनी कार्यावळींनी वांटो घेवप विज्युअल तोकेस इस्टाग्राम कला आनी क्राफ्ट सोकेसा खातीर ऊंच दर्जाचें विज्यू विज्युअवल प्रिंटरेंस्ट प्रेरणा आनी प्लेटफॉम पोट्रफोलियो पोट्रफोलियो तयार करपाक खातीर बोर्ड फ्लिकर कला आनी हस्तकला समुदाया खातीर फोटू वांटप विपणन आनी विक्री कला आनी हस्तकला विकपा खातीर ऑनलायन बाजारपेट आदी सोशल मिडियाचेर जायरांत फेसबूक इस्टाग्राम आदी प्रभावण विकपण आनी सहकार शिकप आनी ट्युटोरियल युट्यूब ट्युट्योरियल आनी विडियो ऑनलायन अभासक्रम अभ्यासक्रम आनी कार्य कार्यशाळा कला आनी हस्तकला खातीर ब्लॉक आनी पॉडकास्ट दिसप प्रतिसाद आनी टीख ऑनलायन टिका आनी प्रतिसाद पियर्ड्स समुदाय चाकील समुदाय चालीक लायिल्ल्यो प्रतिसाद आनी आदार ऑनलायन कला आनी हस्तकला सर्ती